नमस्ते नमस्ते आप कपड़ा सिलते हो किस किस जगह पे है दुकान आपका ठीक है हाँ हाँ हम सुने कि टेलर बहुत अच्छे कपड़े सिलते हैं तो सिल देंगे हमारे एक लड़की की दादी कह रही थी उस जगह पे हमको जाना है इमरजेंसी में आ गया मेरे पास तो उस जगह पे जाना है तो हम सुने कि कपड़ा सिला लें वही कहे की जानना है हमको तो कितने पैसे लेंगी सिलाई हाँ अरे पेटीकोट भी रहेगा ब्लाउज भी रहेगी

हाँ और साड़ी में फॉल लगाने के है

हो जाये जल्दी मिलना हमको जाना है

मिल जाएंगे ठीक है हम आएंगे ठीक है हाँ दाम बताइये अब

ठीक चलो कितने टाइम दुकान खोलती हैं आप ठीक है हम ग्यारह तक आ जाएंगे

ठीक आप ही सिलती हो कि आदमी रखे हो आप खुद से बनाइये कौनो गड़बड़ नहीं होना चाहिये हमारे कपड़े में हाँ कौनो कमी आ जाएगी तो पैसा नहीं पाएंगी आप बताए रहे हैं

कौनो कमी नहीं आए कपड़ों में कपड़ा अच्छा चाहिये पैसे चाहे जो लगेगा पैसों ठीक ठीक है चलो ठीक है ठीक है ठीक है हम आ जाएंगे समय से